جی ہاں پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت نے میری بائیکنگ کو بہت متاثر کیا ہے جیسے پہلے میں ایک لیٹر پیٹرول میں دو سے تین دن گاڑی چلاتا تھا کام کے لیے اب مجھے تین سے چار دن گاڑی چلانے کے لیے دو سو روپیے کا پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے جی ہاں ایندھن کے زیادہ استعمال ماحول کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اس سے پالوشن بڑھتا ہے جس کی وجہ سے اوزون کی لیئر میں سوراخ ہوتا ہے اور نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں